मां मुंहिंजे डेलीअ जी लाइफ़ जे में प्रशिक्षण ऐं ॾुकण जे टाइम पंहिंजे हायड्रेशन ऐं प्रोटीन जो तमामु सुठीअ तरह ध्यानु रखंदी आहियां थोरो ॾुकण खां पोइ मां हिकु पंज मिंट जो अल्पविराम खणी करे उनमें नींबू पाणी पीअंदी आहियां कॾहिं नारेल पाणी पीअंदी आहियां कॾहिं मौसंबी या नारंगीअ जो जूस पीअंदी आहियां ऐं असां जिते वेंदा आहियूं गार्डन में ॾुकण उनजे ॿाहिरा हिकु कैबिन आहे जिते सभिनि भाॼियुनि जा अलॻि अलॻि रस कढी करे ओॾीमहिल ई ॾींदा आहिनि उहो वठी करे पीअंदी आहियां इन जंहिंसां मुंहिंजी बॉडी में मुंहिंजी शरीर में पाणीअ जी कमी न थिए ऐं डी हाइड्रेट न थिए हाइड्रेजन जो पूरो पूरो ध्यानु रखियो वञे ऐं ॾुकण ऐं योगा करण खां पोइ पोषण जो बि मां चम तमामु सुठी तरह ध्यानु रखंदी आहियां तंहिंमें मां कारा चणा ऐं मूङन जो सलाद खाईंदी आहियां कॾहिं कॾहिं बाफ़ल मूं मूंगफलीअ जा दाणा मतिलब की इन सिंग जा धाणा बाफ़ियल खाईंदी आहियां ऐं हफ़्ते में हिकु दफ़ो पनीर खाइन कच्चो पनीर खाईंदी आहियां जैसन ऐं हिकु दफ़ो सतू बि पीअंदी आहियां जंहिंसां मुंहिंजा बॉडी में प्रोटीन मां हूं विटामिन जी का कमी न रहे ऐं बॉडी बि डी हाइड्रेट न थिए ते त तंहिं जंहिं सां पंहिंजो शरीर सुठे तरह हले ऐं मूंखे त ईअं लॻे थो मूं वांगुर सभिनि खे पंहिंजी शरीर जो इन तरीक़े सां ध्यानु रखिणो खपे छो कू योगा ऐं ईअं सभु त पंहिंजे भारत जी ई देन आहे त छो न पाण ॿियूं बाए देशन वारा पंहिंजे कल्चर खे अपनाइन ता त छो न पाण पहिरीं पंहिंजे कल्चर खे अपनायूं